हम जे पेन्टिंग करै छी से केओ दोसर आदमी नहि कऽ सकैत छथि कियाकि हमर डिजाइन मे हमर अपन सिग्नेचर रहैया आ हमर करैके तरीका बहुत अलग अछि जहिके कारण केओ दोसर आदमी कॉपी नहि कऽ सकैया जँ करबो करत तऽ ओ हमर जेना पुराके पुरा उतारल हुनका नहि हेतनि एहिके लेल सरकारोंकेँ बहुत जादा उपाय कयने छथिन जे हम कोई ककरो डिजाइन नहि कऽ सकै छथि आओर हमरा पास हमर अपन सभटा कॉपी रहैया औ आओर हम अपन डिजाइन कतौ आओर शेयर नहि करै छी जे हमर केओ कॉपी करत ताहिके लेल हम अपन किछु ने किछु ओहि पेन्टिंग पर अपन निशान दै छियै जाहिके कारण केओ हमर कॉपी नहि कऽ सकैत छथि आओर हम कोनो इण्टरनेट पर एकर कोनो भी फोटो नहि पोस्ट करैत छी जे हमर कोइ डिजाइन कोनो कॉपी कऽ लेत आओर करैके तरीका जे अलग छै ताहिके कारण हमर कोई कॉपी नहि कऽ सकैत छथि कि कोई ककरो कॉपी नहि कऽ सकैत छथि